असांजे घर खां मुंबई खां ॾेढि कलाकु परे लोनावला आहे उते मज़ो त एतिरो ईंदो आहे छा त सावक आहे छा त झरणा आहिनि क़ुदरती पाणी झरणनि मां पियो वहंदो आहे उते झुंडु झुंडु गॾिजी करे उन क़ुदरती पाणीअ मां सनानु कंदा आहिनि ऐं मज़ो वठंदा आहिनि फ़ोटो कढंदा आहिनि कारियुनि में जेके वेंदा आहिनि उहे गाना वॼाए करे नचंदा टपंदा वेंदा आहिनि असांजे बि घर में हिकिड़े ॾींहुं लोनावला वञण जो प्रोग्राम ठहियो उते वयासीं असां उते ॾाढी मौज मस्ती कईसीं छा त हरियाली हुई छा त सावकु हुई ऐं शाम जे टाइम ते उते माकु ॾाढी हुई माण्हू माण्हूअ खे न पियो ॾिसी सघे उअ नज़ारो त ॾाढो सुठो पियो लॻे ऐं असां उहा मौज मस्ती करे पोइ राति जो पंहिंजे घरु वापसि आयासीं ऐं ॾाढो ख़ुशि थींदा आयासीं असांखे ॾाढो मज़ो आयो ऐं बरसाति जे टाइम में उते वञणु खपे त मज़ो ईंदो